जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायनि नेमखान्थिया बिदिनोमोन गोदो गोदाय डखुमेन्ट फ्रानो फ्राय गैयामोन बुंनो थाङोब्ला डेट अफ बार्थ खौबो बखनाय जायामोन आगोलाव एसेबां डेट अफ बार्थ दानि बादि आधार कार्द पेन कार्ड बेंक एकाउन्ट बेफोरबायदि गैयामोन बेनि थाखायनो आगोलाव जेने थेने जोङो जायगानि फरायसालिफोराव मुंखौ थिसननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो मोनसे फरायसालियाव मुं थिसननो गोनां जायोब्ला बेयावहाय गोनांथार डकुमेन्स फोरा जाहैबाय आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेजों लोगोसे आरो गथ'नि जोनोम सार्टिफिकेट बेखौबो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बेफोर गासै डकुमेन्स खौ आथिखालाव सिगांग्रो जोङो थियारि खालामनानै लानो गोनां जायो बेनिथाखायनो जोङो गथ' जनोम जानाय लोगो लोगोनो जोङो डेट अफ बार्थ अर्थाथ जोनोम सार्टिफिकेट फोरखौ जोङो दिरुननाय लानो गोनां जायो बेनि उनाव जोङो माखासे बोसोर बारलांनायनि उनाव जेरै थाम बोसोर बा ब्रै बोसोर जायोब्ला जोङो फरायसालिफोराव मुं थिसननो गोनां जायो अब्लानिया जों बेयावहाय जोनोम सार्टिफिकेट खौ लाग्रोनो गोनां जायो आथिखालाव सोलोंथाय लानांगौआव जोङो गिबियावनो जोङो ख स्रेनियाव जोङो एदमिसन लानो गोनां जायो बेनिथाखायनो जोङो क स्रेनियाव एडमिसन लानाय समाव जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियाव जोनोम सार्टिफिकेट खौ जोङो होनो गोनां जायो बेनिखायनो बेयो जायगानि फरायसालिनि मुं थिसननायाव नांनाय मोनसे गोनांथार डखुमेन्स आरो बिदिनो क थाखोनिफ्राय से थाखोआव जोङो फरायो से थाखोआव फरायनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयावहाय गोबां सुबिदा मोनो फरायसालियाव जेरै गाननाय जोमनायनि इउनिफर्म आरो फ्रि टेक्स्टबुक बेफोरखौ मोननो थाखाय जोङो जोनोम सार्टिफिकेट जों लोगोसे आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट निबो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो बेयावहाय मोनफैनाय लोगो लोगो जोङो जोनोम सार्टिफिकेट जों लानानै जोङो आधार कार्ड बानायनो गोनां जायो आधार कार्ड बानायखांनायनि उनाव आरो जोङो मा खालामनो गोनां जायो बेयावहाय जोङो बेंक पासबुक अर्थाट एकाउन्ट जोङो खुलिनो गोनां जायो मानो होननानै बुङोबा आथिखालाव एकाउन्ट खुलिनो गोनां जायोब्ला जोंहा बेयावहाय आधार कार्ड नि गोनांथि जायो लोगोसेनो बेजों जोङो मायन'र नि नामै जोङो मोनसे फेन कार्ड खुलिनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो जोनोम सार्तिफिकेत फेन कार्ड आधार कार्ड आरो लोगोसे बेजों बेंक एकाउन्ट खौबो जोङो जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननायाव गोनां जायो आरो जोङो जायगानि फरायसालिफोराव मुं थिसननाय समाव जोङो मा माबा होनांगौ जोंहा बेयाव गैया आरो जोङो बेयावहाय बेसेन नाङा जासेनो जोङो फरायसालियाव मुंखौ थिसननो हायो बेबायदिनो जोङो फैयै फैयै फैनानै जोङो आगोलनि समाव जोङो ऐस एस एल सि एग्जाम होनो गोनां जायो ऐस एल सि एग्जाम होखांनायनि उनाव आरो जोङो हायार सेकेण्डारि एग्जाम खौ होनो गोनां जायो बै समाव नाथाय हायार हायार सेकेण्डारि आरो ऐस एस एल सि एग्जाम नि थाखाय जोङो फिस होनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ होनो गोनां गैलिया जेरै एडमिसन खालामनाय समाव जोङो गोरिब न' न'खरनि होननानै बुङोब्ला जोंहा बयहाबो रेसन कार्ड थाखायो बे रेसन कार्डनि दारैनो जोङो एडमिसन खौ फरि हिसाबै जों एडमिसन खालामनो हायो आरो बेयावहाय बेसेन नाङा जासे जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियाव जोङो मुंखौ थिसननो हायो बेनिखायनो जोङो गिबियावनो गथ' जोनोम जानाय लोगो लोगोनो जोङो जोनोम सार्टिफिकेट खौ दिरुननानै लानांगौ जायो मानो होनोब्ला जोङो गासैबो फरायनायाव गोनां जानाय डकुमेन्स फोरखौ जोङो लानो थाखाय गिबियावनो जोङो जोनोम सार्टिफिकेट खौ गोनां जायो